हमर जे छै सभसँ गौरवशाली उपलब्धि ओहि दिन होयत जहिआ हम जे छै फौजके रूपमे जे छै देशमे निवृत भए जाएब फौजसँ हमर अभिप्राय ई अइ जे कमसँ कम हमरा एहि मिट्टीके सेवा करयके मौका प्राप्त होयत आ हमर जे छै काफी अंतरात्मासँ ई रहै यऽ जे कमसँ कम हमर जीवन जे छै एहि धरतीके भारत माताके काम आबि सके आओर ओहि दिन जे छै हम अपना आपके धन्य बुझब जहिआ हम फौजमे सेलेक्ट भऽ जाएब ओना जे छै अभी तक दू स्टेज क्लियर केलहुँ अंतिम जे छै मेडिकलके स्टेज बाकी अइ जाहिमे जे छै आगाँ अब जे हुए जादा ओहिके लेल उत्सुकता रहैया वएह हम सभसँ गौरवशाली बुझै छी जे ओहिमे उपलब्धि भेट सकय ओहिके साथ साथ जे छै ई रहैया जे कमसँ कम सरकारी नौकरी आ ओहिके साथ मे जे छै अपन मिट्टीके सेवा सेहो होएत आओर